औ सोरमोन औ खोनादों औ औ औ अह सिनायदों दे सिनायदों मामोन बा औ ना मानि थाखाय औ औ औ आंनाव कमनकाट मोनगोन रौ मेरगा मोनगोन नोंसोरनोबा मा नाखौ नांगोन औ औ मोनगोन मोनगोन नोंसिना डेटआबा माला जोंनो एसे एदभान्स खिन्थाखाबा मोजां जायो केजिआव एक्स' एक्स' दस एक्स' बिस बिदि थायो दा नोंसोर बुरजा लायोब्ला एसे डिसकाउन्टआव मोनगोन ओह दस बिससो खमायनो हागोन हा रबिबारै ओरैनो बेसे केजिसो नांगौमोन औ मोनगोन दे नोंसोरो जेनेबा बेसे केजि नांगोन रबिबारै नैजि केजि नैजि केजिबा जोंथ' ओरैनो एक्स' बिसफोराव फानो नालाय एक्स' बिसाव फानो नालाय एक्स' एक्स'यै हरनोसै बिस थाखाखौ खम खालामनानै जागोन दा एक्स'निफ्राय हानाय नंला एक्स'आनो जाहैसिगोन बिनिफ्राय जोंहा आरो खम खालामनो हानाय नंला शुनिबारै हैनो हागोन दे जोङो औ औ जागोन दे फिक्स जागोन दे उम नोंसोरो शुनिबार खालि खेबसे खबर लाहरबानो जाबाय फुङाव शुनिबार खालि फुङाव खेबसे खबर लाहरबानो जाबाय दे होमबालाय दे जागोन दे दे जागोन दे होमबा उम दे होमबालाय